हमारे क्षेत्र में अगर हम राजस्थान में अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पारंपरिक खेल कौन से हैं तो जैसे के राजस्थान के अंदर जो कुछ खेल हैं जैसे घुड़सवारी यहाँ लोग पसंद करते हैं पतंग उड़ाना गुल्ली डंडा निशानेबाजी और तीरअंदाजी ऊँट की सवारी राजस्थान में कुछ ऐसे खेल हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद किए जाते हैं गतिविधियां थी जो हमेशा अगर मैं बात करूँ खेल की जो हमेशा खाली समय बिताने का तरीका रहा है तो उस समय पर जैसे घुड़सवारी पतंग उड़ाना यह सारे खेल खेल लिए उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्रिकेट पोलो और एथलीट्स जैसे जो खेल होते हैं राजस्थान में वह बहुत कुछ पारंपरिक खेल है जो उन्होंने अपना पारंपरिक स्थान ले लिया है